हाँ कमलेश बाबू जी जी हमसभ तऽ मधुबनीके आदमी छी हमरा मधुबनी मिथिला पेन्टिंग बहुत सुन्दर हैय हाँ तऽ बहुत अइसे विख्यात हय अहाँ अपने कोन पेन्टिंग लेबै गणेश जीके

हाँ तऽ मधुबनी मधुबनी जे अहाँ आबि ने हँ तऽ अहाँ आब किनकोसँ पुछि लेबै जे मिथिला पेन्टिंग जे छै से कहाँपर छै ओहिठमा आयब अपनेके हर प्रकारके पेन्टिंग जे हय से मिलत आओर घरमे रखैवला चीज सभ हय मूर्तियो सभ हय भगवानके पेन्टिंग मूर्तियो सभ हय आओर भी नाना प्रकारके हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अऽ नै भगवानोके मूर्ति सभ हय आओर भी आइटम जे कहबै तऽ आओर भी आइटम सभ हय ब्रिटिश टाइमके जे हय ई सभ हाँ ओ सभ सभ हाँ हाँ ओ सभ मिल जायत सभ मिल जायत भगवानक हाँ हाँ घरमे शौखिनी चीज सभ हय रखैवला चीज सभ हय बहुत ई हय हाँ जे अपने आउ आओर हमरा इहाँसे पेन्टिंगवला समान सभ लिऽ जी जी जी जी हाँ हाँ जाजिमो मिलै हय हाँ आओर हर प्रकारके आइटम सभ सभ जे हय से पैन्टिंगमे अहाँके हमरा इहाँ उपलब्ध हय अपने आउ हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छा हूँ जी जी जी ठीक बढ़िआँ बढ़िआं चीज बढ़िआँ बढ़िआँ चीज देब गाँवमे जेबै तब ने देखबै जे दू चारिगो आदमी जब देखत तऽ कहत ओह हमरो मोन होइए जे कनि ई पेन्टिंग लितहुँ अइके लऽ कऽ अपने आउ जे अच्छा अच्छा बुझैत से पेन्टिंग सभ देब देखै छी हमरा सभके ई पेन्टिंग सभ सभ बाहर जाइ हय साउथ जाइ हय हँ हर स्टेटमे जाइ हय हूँ हूँ हाँ हाँ आओर रियायतो रियायतो दामपर मिल जायत अपनेके घबरायब नहि हँ हाँ कोइ यदि साथी सङ्गत मिले तऽ अहाँ आओर हुनको लऽ लेब दू चारि आदमी रहबै ने तऽ देखलासँ जे हय से कनि धीरे धीरे सभके नजरि हँ सभ रङ्ग हय तऽ सभ अपना अपना च्वाइससँ अपन लेतै पेन्टिंग बुझलियै हाँ हाँ हाँ बस बस बस ठीक हय अपने आबियौ